हमरा मिथिला क्षेत्रमे सब दिनसँ तऽ हम देखैत एलौहन जे विद्यापति जे अपन छाप मैथिलीमे छोड़लनि जे काफी बनेलनि जे कथा देखेलनि ओ बहुत सब जन जन परमे ओइ ओइ कथाके छाप छै ओइ कविके छाप छै लेखक कवि

बात